میری سب سے پسندیدہ کتاب پریم چندر کی ناول گؤدان ہے یہ ناول گاؤں اور دیہات کے رہن سہن اور رسم و رواج کی عکاسی کرتی ہے دیہات کے اندر زمیندار طبقہ اور مزدور طبقہ میں اونچ نیچ کی جو کھائی زمانے سے رواج پسید ہے اس کو ختم کرنے میں اس ناول کے ذریعے کوشش کی گئی ہے اس ناول کا اہم کردار بھورا مجھ کو بہت پسند ہے اس کی محنت مزدوری حوصلہ اور صبر کرنے کی طاقت انسان کو قوت اور زندگی جینے کا جو حوصلہ دیتی ہے ہر ایک اسٹوڈنٹ کو اس ناول کو ایک بار ضرور پڑھ لینا چاہیے